जैसा कि हम सभी ज़ानते हैं कि अभी गेम्स में आर्टिफिसिया इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा मात्रे में उपयोग किया ज़ाता है जिसके उपयोग से गेम्स को आजकल इतना आधुनिक और इतना ज़्यादा आकर्षित बना दिया गया है कि आज का युवा आज के बच्चे यह गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हो सकता है कि इन गेम्स से उनका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा देभलप हो उनका दिमाग जो हो वह और भी ज़्यादा तीव्र गति से चले लेकिन मैं इन गेम्स को अच्छा नहीं मानती हूँ क्योंकि यह गेम्स अगर उनके दिमागी को और ज़्यादा सुधार या और ज़्यादा तीव्र बनाते हैं लेकिन यह उनके शारीरिक विकास के लिए ठीक नहीं है जहाँ हर बच्चा हर युवा इन गेम को खेलने में घंटों बीता देता अपना पूरा दिन बीता देता है वह न कोई शारीरिक व्यायाम करता है न ही कोई शारीरिक खेल खेलता है जिससे कि उसके शारीरिक विकास जो होता है वह बहुत ज़्यादा रुक जाता है